आं न'आवथ' ओंख्रि संनाया ओंखाम ओंख्रि संनाया आंनो सङो आंनि न'खरनि मानसिफ्रा जानानै गोथाव मोनो आरो ओमफ्राय माबायदि सङो होननानै जोंहा मालिखआ बुङो आरो मा सिसटेम संब्ला ओंखाम ओंख्रिफ्रा मैगंफोरा ओंख्रिफोरा गोथाव जायो बेखौ सोङो आरो ओमफ्राय आङो सोंनायावहाय बुङो आरो खबि मैगंफोर संब्ला एसे मोजां थाव ओमफ्राय बानलुफोरखौ एसे खम होनानै थावखौ एसे मोजाङै होनानै मोजाङै रेबहोनानै बानलु संख्रि थिग एसे मोजां होनानै सङोब्ला गोथाव जायो होननानै बुङो आरो दालिफोरखौहाय दालि मैगंफोर सङोब्ला रुब्लाबो जायो आरो सामब्राम हाखावनानै मोजाङैहाय गलि होनानै संब्लानो मैगंफोरा दालि मैगङा गोथाव मोनजायो मोजाङै गेब्लेहोनांगौ होननानै आङो मालिखनि सिगाङाव खोन्थायो आरो आरो इदिनो अमा बेदरफोर संब्लाबो मोजाङै फियास सामब्राम बायदिसिना होनानैहाय मस्ला मस्लि होनानै मोजाङै एवथ्रमनानै दै होनानै मोजां फोमोनोब्लानो जानायफोराव टेस्टि जायो होननानै आङो मालिखनि सिगाङाव बुंनानै खिन्थायो आरो ओमफ्राय इदिनो नाफोरबो एवब्लाबो नाफोर संब्लाबो जेनोबा मोजाङैहाय एवनानै बानलु सामब्राम इरि सेरनानै मस्ला मस्लि होनानै मोजाङै एवथ्रमनानै दै होनानै फोराननानै दै जेब जेब होनानै माबायोब्ला सङोब्ला मोजां मोनजायो होननानै बुङो आरो आङो